हेल' अ फरबिन होन्दों ना अ मा खबर नोंनिया मोजाङानो अ अ अ आबादालाय मा मा दङ आबाद आदाया न'आव खोनादोना अ ए आदानाव मा मा आबाद दङ मैगं थायगं दङना

अ अ दङ दा ओइ बिखो फाननो जादो ना फानगासिनो दङ ना अ अ अ अ आंबो थारमाने दखान दङ' दखानाव आं लानानै माने फानो आरो मैगं थायगं जा मोनो आं बिखो लानानै फानो थारमाने दङब्ला आं लांनो हागोनना

अ अ अ ओइ मा इखु खबि फान्थाव फानदलु बेफोर दङ सेरसेआव जि राङै हलसेलाव अ आरु बुस्थु अ अ अ केजि फाल्ला फाल्ला अजनाव होआ नामा एसे हलसेल फाल्ला अजना माहाय खम आं लानो हागोन आंबो थारमाने बेलेगाव बेलेगाव फाननांगोनना गावनि माबा गामिनि मानसिफ्राथ' बारा लाया दा आधा केजि एक केजि बेसे लायो ना

दा आदसा आदसा दे लांगोनदे थारमाने आं जा मुनो बेखोनो लानानै फानो थारमाने केजिआवथ' आंनावबु माबा दुइथाखा तिनथाखा लाब थानांगोन ना बिनि थाखाय आं जा जे जा बुस्थु मोनो बेखौल' लानानै फैगोन आरो दे होमब्ला आं थांगोन आ दे नोंनाव आं थांनानै अ नायगोन

आदसा अ अ फैसाख' नगद हनानै लानांगोन आरो

आरो नांग' अ अ दे आङो आं होगन दे आं रां नगद होनानै लागोन दे